हलो सर क्या आप असाटी चाट सेंटर से बात कर रहे हैं मैं रुपाली उपाध्याय बोल रही हूँ मैंने आपके रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था मुझे उसमें और भी कुछ मंगवाना है तो मुझे आप बता दीजिये की रेस्टोरेंट में क्या क्या उपलब्ध है अच्छा सर तो अब आइसक्रीम और केक भी शामिल कर दीजिए उसमें जी सर धन्यवाद